हम सरकारी एप इस्तेमाल करते हैं इसके माध्यम से चाहे राशन कार्ड हो उसका पता लग जाता है चाहे वह इन्तख़ाब ख़तौनी खेत की निकालनी हो किसान आदमी कम पढ़ा लिखा आजकल के युग में एप के माध्यम से सबकुछ ऐसे मोबाइल चले हैं इसके माध्यम से सबकुछ मालूम हो जाता है और इससे बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होती है चाहे वह ख़तौनी निकालना हो चाहे वो स्कूल के माध्यम स्कूल का भी कोई काम है वह भी चाहे ट्रेन का पता लगाना हो या हवाई जहाज का पता लगाना हो जो कुछ भी पता लगाना हो वह सब एप के माध्यम से मालूम हो जाता है बहुत अच्छी सेवा यह है और चल रही है और हमलोग इसका विशेष करके फ़ायदा ले रहे हैं और इसी तरीके से आजकल ज़्यादातर सरकारी विभाग में इस तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध हैं चाहे पढ़ा लिखा हो या थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी इन्सान कोई है तो वह भी आराम से अपना जो है एक बढ़ियाँ देख करके एप चला करके अगर नहीं है बोल करके समझा करके बता करके और अपना काम कर लेता है इससे और भी काफ़ी सुविधाएँ हैं ये सुविधा जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई सरकारी विभाग में कोई काम है चाहे वह राशन कार्ड हो चाहे वह कृषि विभाग से भी कोई काम हो चाहे वह रेलवे विभाग का हो चाहे वह तुम्हारे रोडवेज विभाग का हो या किसी भी विभाग का हो आजकल ये सब सुविधा उपलब्ध है और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है हमलोगों को और इसी तरीके से अगर यह सब सुविधाएँ हमलोगों को मिलती रहें तो आगे चल करके हमारा देश बहुत आगे जा करके तरक्की करेगा जैसा कि आजकल के ज़माने में डिजिटल इण्डिया चल रही है कम्पनी उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार हमलोग जो भी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यह भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बढ़ियाँ काम हो सके और आजकल चाहे वह राशन कार्ड का हो चाहे वह किसी स्कूल का हो चाहे वह किसी भी विभाग का हो आजकल जो है यह मशीनी युग जब बढ़ा है और लोग एप चलाने लगे हैं उससे भी काफ़ी सुविधाएँ मिल रही हैं और इस तरीके की सुविधा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत देश के माननीय प्रधानमन्त्री जी को और वहाँ के सब जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं उनको कि जो इस तरीके का माध्यम यहाँ पर चालू किया है और आगे बढ़ता जा रहा है और भी जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे लोग कम समझदार लोग लेकिन आजकल इस तरीके का मोबाइल चला करके और एप चला करके आजकल नहीं न ना भी पढ़े लिखे हैं तब भी वह अपना कार्य कर लेते हैं तो यह सब आजकल है और ऊपर वाले की दुआ रही कि आगे बढ़ियाँ भी होता रहेगा और चलता रहेगा यह एप हमारा नहीं सारे देश में तरक्की ख़ुशहाली और आगे बढ़ने के लिए हमलोगों को आगे का मार्गदर्शन दिखा रहा है और धीरे धीरे आगे देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा इसके लिए हम सब लोग बहुत आभारी हैं और चाहते हैं कि इस तरीके की सुविधाएँ अगर मिलती रहें और जानकारी मिलती रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा देश आगे बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा देश तरक्की की और बढ़ेगा जहाँ तक आजकल इन्टरनेट का सवाल है यह बहुत ही जो नहीं भी पढ़े लिखे या ज़्यादा नहीं हैं शिक्षा के उसमें लेकिन यह है कि उनके लिए भी यह सुविधा बहुत अच्छी है और रहेगी इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत वह करते हैं आज के भारत देश की और भारत देश के अपने इन सब लोगों को